नवजात शिशु के पहले वर्ष के दौरान भिन्न भिन्न कार्यक्रम संस्कार होते हैं सो सुनिए सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है तो उसकी नाल क गिरती है वो पाँच मिन दिन में गिरती है तो उसको बोलते हैं छठ छठ कब मनाते हैं तो उस दिन बच्चे को और माँ को नहलाते हैं और सब छीया छी उठाते हैं फिर शाम को नाल की पूजा करते हैं और उसको घर के मेन में उसको गाढ़ देते हैं हल्दी कुंकू सब लगाके और उस दिन घर में पूड़ी बनती है वड़े बनते हैं यानी अच्छा अच्छा भोजन बनता है और वो सब खाते हैं उसे बोलते हैं बच्चे की छठी उठ गई यानी आज हमारे घर से छीत उठ गया है यानी बच्चा नौ महीने पेट में रहता है तो उस दिन को छीत मानते हैं यानी छठ यानी नाल को सबसे जो बड़ा छीत मानते हैं फिर धू फिर क्या करते हैं उसके बाद बारह दिन बाद बच्चे का झूले लगाने की प्रथा होती है तो झूले में डालने के लिए बच्चे को क्या करते हैं सबसे पहले छोटे बच्चों को निमंत्रण देते हैं और घर की मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी बाइयों को बुलाते हैं और उस दिन प्रसाद के लिए गेहूँ और त चने का है ना घुघरी बनाते हैं और सबसे पहले बच्चों को वो उबालके रखते हैं और सबसे पहले बच्चों को चादर में छोटे छोटे बच्चे लेके झुलाते हैं डायरेक्ट वो उसको झूले में नहीं डालते हैं बच्चे और उसका बच्चे का नाम रखते हैं कि हमारे बच्चे का नाम ये है राजू है पिंकी टिंकी जो जो भी नाम रखना है बच्चे का अपने अपने मन से पसंद कर देते हैं रख देते हैं और उसके बाद क्या होता है फिर झूले में बच्चे को डालते हैं फिर उसको झूला देते हैं फिर उसके बाद वो जो बनाते हैं ना इसका गेहूँ का और चने का वो उनको प्रसाद के रूप में देते हैं तो वो बोलते हैं बारसा आज बच्चे को झूले में डाल देते हैं यानी जन्म जहाँ बाद है ना बारह दिन के बाद बच्चे को झूले में माँ झुलाती है तो उस दिन से उनका वो होता और फिर एक बार होता उसके बाद घाट पूजा होता है तो घाट पूजा से मतलब घाट की पूजा करते हैं पानी वानी की जगह पे कि उस दिन से माँ खाना बनाने लग जाती है बच्चे को झूले में झुलाते हैं और माँ खाना वाना बनाके यानी घर का चूल्हा छी लेती हैं उसके बाद बच्चे का क्या करते हैं सवा महीने के बाद बच्चे का मुंडन संस्कार करते हैं जो जन्म के बाल रहते हैं वो छीत के ही रहते वो भी तो वो मुंडन संस्कार होता है तो फिर वो मुंडन बच्चे का करते हैं नाई आता है और छुरे से बाल बनाता है फिर जो उसके बच्चे की बुआ रहती है वो आटे की लोई में बाल झेलती है और किसी पवित्र नदी में उसको बहाते हैं अच्छे से यानी वो संस्कार बहुत बड़ा है मुंडन संस्कार और उस दिन भी बच्चों को फिर खाना पीना करना नए कपड़े लेना ये करना मोहल्ले वालों को खिलाना नये लोग बाग अपनी हैसियत के अनुसार उसको खूब धूम धाम से मनाते हैं कि बच्चा हमारा आज मुंडन हो गया इसका फिर उसके बाद छ कहीं कहीं छ महीने में होता है कहीं कहीं नौ महीने में होता है बच्चे को अन्न संस्कार यानी बच्चा मुंह में अनाज रख सकता है तो दूध खीर बनाते हैं अधिकतर लोग और बच्चे को खीर खिलाते हैं थोड़ा थोड़ा चटाते हैं कि बच्चे को मीठे से बच्चे का ये होना चाहिए करके फिर एक वर्ष होता है एक वर्ष में बच्चे का जनमदिन मनाते हैं बहुत धूम धाम से मनाते हैं पहला बच्चा रहता है तो बहुत अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं टेंट लगवाते हैं खाना बनाने वाले बुलाते हैं और केक लाते हैं और बहुत धूम धाम से मनाते हैं सब लोग बच्चे को गिफ्ट देते हैं लाके कि बच्चा एक साल का हो गया है नानी लाके ज़ेवर वेवर देती है बच्चे को कि मेरा नाती आ गया है तो ये लाना वो लाना बच्ची है तो उसके लिए पैर पट्टी है गले का हार लाते हैं और हाथ की चूड़ी लेके आते हैं तो बहुत तरह के संस्कार होते हैं इसमें तो कि हमारा बच्चा आज एक साल का हो गया कोई कोई बच्चे अच्छे हेल्थ हाईट में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक पैर चलने लग जाते हैं एक साल का बच्चा धीरे धीरे अपने पैर रखता है लड़की रहती है तो नौ महीने में चलने लगती है लड़का थोड़ा लेट चलता है ना एक साल में बच्चा धीरे धीरे धीरे अपने नन्हे नन्हे कदम रखने लगता है कहीं कहीं घुटने के बल चलता है यानी बौहौत धूम धाम से मनाया जाता है यानी एक साल के जो जितने भी संस्कार होते हैं इसमें ठीक है